हम अपने नजदीकी बैंक मे जाते हैं ग्रामीण बैंक में वहाँ से लोन के लिए अप्लाय करते है तो बैंक मैनेजर हमें लोन देता है वो पैसे लेके हम अपने खेती खेती मे लगाते है फिर जो भी फसल होता है उसको भी बिक्री करके जो भी पैसे लोन का होता है उनको देके वापस बैंक हमें फिर देता है कुछ छूट भी मिलती है कभी जभी कुछ फसल नुकसान हो जाता है उसके लिए भी माफ़ी हो जाता है सरकार के तरफ से माफ़ी मिलता है और कभी जभी ओला पड़ जाए बरसात हो जाए वगैरह वगैरह बहुत तमाम चीज़ें है इसके लिए भी हमारे लोन पूरे माफ हो जाते है और पी एम किसान एक अभी नई एस्कीम आई है जो किसानों के लिए बहुत बेहतर है वो हर प्रति किसान को छः हजार रुपए सालना देती है जो जिससे किसान की जो भी भरपाई होती कम होती है वो निकल जाती है कभी नुकसान हो जाता है तो भी मिल जाता है